म्हाका दिसता नोर्थ इनडियान एक रायटर आसलो तेचें नांव सादक हासक म्हणटो तो हरशी म्हणल्यार तेचें जल्म बॉम्बेंत जाल्लें आनी ताचें रायटींग त्या टायमार पळोवपाक गेल्यार खूब खूब आपल्या टायमा पेक्षा तो खूब फुडें आसलो तो त्या टायमार स्त्रीयांचेर बरयतालो टू बी खरें म्हणल्यार तो तो त्या स्त्रीयांचेर बरयतालो जे आपले देह वेपार करताले जे आपल्याक विकताले जावपा खातीर आनी बॉम्बेंत एक कॉलनी आसली जंय ब्रिटीशर्स येताले आनी ते देह वेपार बीन करपी बायलां वांगडा भोंवताले न्हिदताले जाल्यार तो तांची काणी बरयतालो आनी चिंतून पळयात त्या टायमार असलें बरोवप म्हळ्यार कितलें कितलें कितेलें त्या खातीर कितली हें जाय चिंतपा खातीर बरोवपा खातीर कितली ताकत जाय कितले विचार करपाक जाय तो टायमाचो रायटर आनी तो मेलो पाकिस्तानांत ताका एक टायमार दिसपाक लागलें की ह्या देशांत रावप खूब कठीण जातलें म्हण आनी तेणें देश सोडून तो पाकिस्तान गेलो आनी थंय पिसो जावन मेलो तो आनी आनी एक बरोवपी हा नोर्थ इनडियाचो ताचें नांव हरिवंशराय बच्चन हरिवंशराय बच्चन अमिताभ बच्चनाचो बापूय ताणें एक एक ग्रंथावली बरयला मधुशाला तें खूब सुंदर आसा खूब अतिसुंदर आसा आनी एक बरोवपी आसा शीव मंगल सुमन तांची तांची एक कविता आसा तुफानो की ओर गुमा दो ती खूब सुंदर भशेन बरयल्या आनी एक आनी एक अंग्रेजी भाशेचें बरोवपी म्हटल्यार विलयम शॅक्सपियर अशें म्हणटा की तो ताचे टायमाचो सगळ्यांत बॅस्ट साय्कोथरपीस्ट साय्कोलॉजीस्ट ताणे जे भाव मनशाचे बाव हा आपले आपल्या नाटकां सून आसूं आपल्या कविते सून आसूं जशें तेणें सांगलां तेणें जशें धरलां दोळ्यां मुखान आयजूय जे बरोवपी आसात तांचे खातीर तें कठीण आसा ताचे खुबशें अशें बरोवप अशें बरयिल्ले संदर्भ बीन हा बरयिल्ले कविता बीन आहा जे खूब फामाद आमी आयकलाच आसतले सगळ्यांनी ते एक मुवी येल्ली ताचें नांव हैदर शाहिद कपूराचे ते ताचे बरोवपी सून एक एक काडिल्लें तेजें नांव हॅमलेट म्हणून एक नाटक बरयिल्लें ताचें ताचें एडाप्टेशन आसलें आनी रोमियो जुलियेट आयकलाच आसतलें तुमी तें रोमियो जुलियेट बरोवपी कोण विलियम शॅक्सपियर ते आसा म्हाका दिसता बरो हें खूब गरजेचें कित्याक जेन्ना आमी बरयतात तेन्ना आमी आमचो एक अंश काडून पेपरार धरता आमी कितें चिंत्ता आमकां कितें दिसता आमी केन्ना केन्ना आमकां अशें दिसता तें जगाक दिसप हें आसपाक शकता आसपाक शकनाय पूण दुसऱ्यांक कळोवपा खातीर की तुका जग कशें दिसता बरोवपाचें गरजेचें तूं आयच्या टायमार सोशियल मिडियार बरोवपाक जाता ना जाल्यार फॅसबुकार बरोवपाक जाता पण गरजेचें कितें हा जाल्यार तूं खरें बरोवप तुका कितें दिसता तें बरोवप बरोवप हाचे खातीर न्हू की दुसरो कितें चिंत्तलो बरोवप की आपल्याक कशें दिसतलें आपल्याक कशें दिसता तें बरोवप